جی سر میں سب سے پہلے اس ایپ ویب سائٹ یا ایپ پر جاؤں گا جہاں سے میں نے ہوڈی آڈر کی تھی وہاں میں آڈرز یا میرا آڈر سکشن میں جا کر مطلقہ آڈر تلاش کروں گا پھر ریٹرن یا ایکسچینج کا آپشن منتخب کروں گا مجھے یہ وضاحت کرنی ہوگی کہ مجھے غلط رنگ موصول ہوا ہے میں پروڈکٹ کی تصویر لے کر ثبوت کے طور پر اپلوڈ کروں گا اور مطلوبہ رنگ کا انتخاب کروں گا اس کے بعد کمپنی کی ہدایات کے مطابق پروڈکٹ واپس کرنے کا طریقہ اپناؤں گا جیسے کہ کورئر کے ذریعے واپسی یا کسی قریبی اسٹور پر ڈراپ کرنا